कौनसी लेना है वो कितना कितना लेना है जो कहियेगा सब मिलता है फल फूल में सेव केला अनार अंगूर चुकुंदर चुकुन्दर अनार वो कितना कितना वो अनार है डेढ़ सौ का क्या कहते हैं चुकुन्दर है तीस रुपये किलो

सेव एक सौ बीस एक सौ ऐसा ही है नहीं सड़ा हुआ नहीं

केला है तीस रुपये दर्ज़न चालीस रुपये दर्ज़न कोई मा हाँ सिंहापुरी है चिनिया है मिथिला है सब केला है

हाँ बोलिए ना जो बोले ना एक सौ बीस रुपये किलो है अंगूर संगरू कितने किलो केला वो ही पैंतीस चालीस

हाँ अमरुद है अमरुद अमरूद है वही पचास साठ का है सौ का है छोटा फल है पचास बड़ा फल है सौ हाँ नाशपाती है ये सौ रुपये किलो है अनार छोटा वाला एक सौ बीस का है बड़ा साइज़ का लीजिएगा तो डेढ़ सौ लगेगा